आं दाखालै लाबोनाय बेगाथ' मोजाङानो दिल्लिनिफ्राय लाबोनाया आदैया मोजां मोजां जोबोद मोजां मोजांं फानदों आरो बेगखौ बे आंनि लोगोफोरखौबो आङो बेयावनो लाबोनो थिनगोन आरो एबार थांनाय जायोबा ज थांबाबो बा गावसोर थांबाबो बेयावनो लाबोनो थिनगोन आरो